हमरा पेन्टिंग बनाबल ओतेक बढ़िऑं तऽ हम नहि कहि सकैत छी पर देखल जाए तऽ हम बहुत नीक बनाए सकैत छी किछु लोग एहन छै गाँव घरमे जे कि पेन्टिंग देखके ओहिमे कोनो ने कोनो गलती निकालै छथिन पर हम अपन मेहनत लगनके साथ करै छियनि आओर हमरा ई विश्वास अछि कि हम बहुत बेहतर कऽ सकैत छियनि अखैन घर पर हम परदा पर बनबै छियनि बहुत सुन्दर सुन्दर पेन्टिंग जे कि घरमे सब परिवार बहुत नीक होइ छनि पर किछु लोग एहेन छनि जे कि कोइ छथिन कि ओहिमे किछु ने किछु गलत छनि जे ले हम कहै छियनि से कि हम बेहतर बनबैके कोशिश करै छियनि आओर ई हमरा उम्मीद अछि जे कि हम अपन पेन्टिंगमे सुधार कऽ सकैत छियनि बाँकी हम अपन जे सिखने छथिन पेन्टिंग हुनका से मदद लऽ लेबनि आ जे गलती छथिन ओ सुधारि देथिन बाँकी हम बहुत बढ़िऑं सऽ कऽ रहल छी और हमेशा करबै ई हमरा उम्मीद अछि आ भविष्यमे हम ई पेन्टिंगे से अपन करियर बढ़ियाँ जेकाँ बना सकबै